पुराय इतिहासा वयल्यान दुसऱ्या भाशेचो आनी संस्कृतायेचो प्रभाव कोंकणी भाशेचेर खूब तरेन जाला जशें गोंयांत वेगळीवेगळी भाशा उलोवपी लोक रावतात जशे मराठी उलयतात थोडे हिंदी उलयतात इंग्लीश उलयता कन्नडूय उलोवपी लोक हांगा आसात तर तांची संस्कृती ही वेगवेगळी आसता जशें भाशे प्रमाणें तांचें संस्कृतीपण वेगवेगळें आसता पूण जेन्ना ते गोंयकारा बरोबर मिक्स जातात तशेच ते तांची आनी आमची संस्कृती तो प्रभाव एकामेकांचेर पडटा तशेंच तांचो भाशेचो प्रभावूय आमच्या कोंकणी भाशेचेर पडटा आमी खुबशे शब्द जे आसता ते कोंकणी भाशेच्या जाग्यार इंग्लिशा इंग्लीश भाशेनूय उलयतात तेन्ना आमकां कळून येता की दुसऱ्या भाशेचो प्रभाव आसा तो आमच्या कोंकणी भाशेचेर जाल्लो आसा म्हणून